आङो गुवाहाटियाव थांनांगौ जादों बिनि थाखायनो आङो गंसे केब एबा गारि नांगौ जादों बिनिखाइनो आं मोनसे केब अर्दार खालामनाय जादों आंनि थावनिया जाबाय चिरां दिचट्रिकनि सिङाव थानाय बेंटलआवहाय

बिथां गारि द्राइबारा एबा गारि मालिगा दा दामखौ बिसिबां लागोन नोंथाङा आद हाजार लादो नामा गुवाहाति हसपितालावहाय आंनि बिनानाव लोमजादों आं बेखौ नायनांगौ जादों बिनिखायनो एसे इमारजेन्सि थांनांगौ जादों आङो अन्नानै नोंथांनि गारिखौ गाबोन मोनगोन दा ने गाबोन फुंनि आदथा बाजियाव जों बेंथल बाजार खाथियाव फैदो